म्हाजे आनी दुसऱ्याचे विचार वेगळे वेगळे आसता हांव फक्त बरयता कितें म्हणजे म्हाजे जिवनां किदें जालां आनी किदें घडटा कितें घाल तें बरयता म्हणजे दुसऱ्या किदें हांव हें करूं शकना तेन्ना म्हागेलेच विचार हांव बरयता आनी दुसऱ्या कडेन तशें हें करूं वसना म्हणजे म्हागेलें आनी दुसऱ्या विचार अशें वेगळे वेगळे आसता न्ही तशें हांव बरोवपा तशें हें वचना फक्त म्हाजेंच हें बरयता म्हणजे जिवनाची किदें किदें जालां आतां कितलें खूब उतार हें पळयल्या तेन्ना कशें किदें घडटा आनी किदें आनी किद्याक लागून घडटा अशें करून बरोवन हें घेता

आनी किदें वाचता आनी तेंय बी बरोवन काडटा म्हाका कितें बरें दिसता तें हांव बरोवन काडटा बरयता